जी हाँ हलो नमस्ते

जी जी जी बनती हैं हमारे यहाँ जी हमारे यहाँ बालूसाही मिठाई लड्डू सब वग़ैरह बनते हैं आप जो चाहें वह आप मंगा सकती हैं आप बता दीजिए वन पीस वहीं आपका बीस रुपये का पड़ेगा आप जी जी बहुत तो नहीं है नहीं महंगी नहीं है इतना होता ही है और आप कहीं जगह भी पूछवा लीजिए हमारे यहाँ की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है जो खाता है वह बार बार मंगवाता है बहुत अच्छा होता है ना उसमें बहुत सब प्योर पड़ता है नहीं महेंगे की बात नहीं है इसमें घी तेल इतनी शक्कर और इतनी मेहनत भी तो लगती है ना ऐसे बनाने के लिए और हमारे यहाँ की चीज़ तरह की और कहीं मिलेगी भी नहीं आपको यह सिर्फ हमारे यहाँ की ऐसी बनती है और सम समोसा हमारे यहाँ आपको दस रुपये का पड़ेगा अरे तो हमारे यहाँ की क्वालिटी भी तो देखिए आपको बहुत अच्छी क्वालिटी में मिलेगा बड़ा होगा नहीं अरे वह तो है अब सब अपने यहाँ का अच्छा अच्छा बताते हैं लेकिन हमारे यहाँ का भी तो एक बार देखिए एक बार इस्तेमाल कीजिए देखिए कैसा है फिर आप बताइएगा हम आपको निराश नहीं करेंगे हाँ ज़्यादा

हाँ जी वह तो हम कर लेंगे आप जैसेकि हो ऑर्डर आप लिखवा दीजिए हम कम ज़्यादा उस हिसाब से कर लेंगे आपको हम निराश नहीं करेंगे उतने का नहीं लेंगे यहीं कि हम आपको कम दाम में दे देंगे ठीक ठीक हाँ हम समझ रहे हैं हाँ जैसा आप बताइएगा हम उतने पर ही करेंगे बहुत महंगा आपको नहीं लगाएंगे जैसे कि आप बालूशाही बीस की है तो हम आपको अट्ठारह की कर देंगे समोसा हम आठ का कर देंगे आपको इतना सोच रहे हैं हाँ और क्या अरे नहीं उसमें इतना तेल मसाला भी तो लगता है और क्वालिटी देखिए हमारे समोसे कि बहुत बड़ा बहुत अच्छा होता है इस्तेमाल करिए एक बार फिर बताइएगा हमें

जी जी बिल्कुल हाँ आप अपना ऑर्डर लिखवा दीजिएगा ठीक है जी ठीक है जब ऑर्डर हो बता दीजिएगा ठीक है जी ठीक है